अॼुकल्ह जे ज़माने में क्रिकेट गेम जो ॾाढो महत्व ॾिनो वियो आहे ऐं क्रिकेट अॼुकल्ह जो ॾाढो क्रेज वधी वियो आहे मूंखे बि क्रिकेट गेम ॾाढो व वणंदो आहे हिनमें पंज छह टूर्नामेंट हूंदो आहे हिकिड़ो टेस्ट मैच हिकिड़ो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हिकिड़ो ट्वंटी ट्वंटी टूर्नामेंट हिकिड़ो आई पी एल टूर्नामेंट ॿियों वन डे क्रिकेट वन डे क्रिकेट त मां जाम शौंकीन हूंदो आहियां इंडिया पाकिस्तान जी जॾहिं बि मैच हूंदी आहे त मां ऑफिस चालू हूंदो आहे ऑफिस खां छुटी वठी करे बि सॼो ॾींहुं मैच ॾिसंदो आहियां हां सुबुह खां वठी राति ताईं हाणे हिन दफ़े इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ त ॾाढो एक्साइट्मेंट थियो ऐं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सॼो मैच फाइनल ॾिठो ऐं टेस्ट मैच बि हाणे इंडिया साउथ अफ्रिका जो हले पियो त हुनमें बि ॾाढो इंट्र्स्ट आहियो टे ॾींहंनि में ई सॼो एक्साइट्मेंट थियो ऐं आई पी एल में बि जीअं फास्ट आई पी एल खेॾंदा आहिनि त लास्ट बॉल ताईं बि ख़बर न हूंदी आहे कि केरु खटंदो केरु हाराईंदो हुनमें बि स जाम टीमूं पार्टीसिपेट कंदीयूं आहिनि जीअं रॉयल चेलेंजर्स बैंगलोर दिल्ली केपिटल चैन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस चैन्नई सुपर किंग हैदराबाद दिल्ली केपिटल्स गुजरात डेकेन्स जाम टीमूं पार्टीसिपेट वठंदियूं आहिनि पर इहा आई पी एल मैच ॾिसण में स्टार्टिंग खां वठी एंड ताईं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सॼो ई ॿ महीने जो टूर्नामेंट हूंदो आहे सॼो ट्वंटी ट्वंटी फास्ट हेॾो खेॾंदा आहिनि जीअं वन डे में बि ईअं न खेॾंदा आहिनि ईअं ट्वंटी ट्वंटी आई पी एल में खेॾंदा आहिनि ऐं वन डे में बि ॾाढो इंट्र्स्ट हूंदो आहे पंजाहु ओवर ॿिन्हिनि इनिंग जे मां ॾिसंदो आहियां सॼो ॾींहुं मां टी वी जे अॻियां ई वेठो हूंदो आहियां ऐं संडे जो अगरि इंडिया पाकिस्तान जो मैच हुजे त पोइ ॾाढो ई ॾिसण में मज़ो ईंदो आहे आई पी एल टूर्नामेंट में बि जीअं हाणे मार्च अप्रेल में टूर्नामेंट स्टार्ट थींदो त हुनमें हर एक प्लेयर जी ॿोली लॻंदी आहे कंहिंजा पंजाहु लख कंहिंजा असीं लख टीह लख कंहिंजा करोड़ कंहिंजा नवें लख हर पंहिंजे प्लेयर्स केपेबिलिटी जे हिसाब सां उनजे हिसाब सां ॿोली लॻंदी आहे कहिड़ो प्लेयर कहिड़े सक्षम में आहे फिल्डिंग में या बॉलिंग में या बेटिंग में ऐं मां क्रिकेट जो ॾाढो वॾो फैन आहियां मां बचपन में बि ॾाढी क्रिकेट खेॾी आहे हुनमें बि मां बॉलर ई हूंदो हुउसि सभु दोस्त मूंखे चवंदा हुआ माना की तूं बॉलिंग कर बॉलिंग कर विकेट किरंदो विकेट निकिरी वेंदो हुन में मां बॉलिंग में ॾाढो एक्स्पट हूंदो हुअसि ऐं बेटिंग में बि ठीकु ठाक करे वेंदो हुअसि मूंखे सभु प्लेयर्स ऑल राउंडर ई चवंदा हुआ बॉलिंग में ख़ासि करे मां हर ॿिनि टिनि ओवर में हिकिड़ी विकेट त वठंदो ई हुउसि ऐं बेटिंग में बि मूंखे पंजे छहे नम्बर ते मोकिलींदा हुआ ताकी विच वारी इनिंग मां संभालियां हिकु ऐं क्रिकेट जो ॾाढो मूंखे क्रेज आहे जॾहिं बि टूर्नामेंट या टेस्ट मैच या आई पी एल हूंदो आहे मां सॼो ॾिसंदो आहियां आई पी एल बि ॾेढु ॿी महीने जो अ टाइम हूंदो आहे टाइम पीरियड महीनो ॾेढु महीनो टूर्नामेंट हलंदी आहे त सभु टीमुनि जी मां मैच ॾिसंदो आहियां हिकिड़ी बि टीम मां मिस न कंदो आहियां ऐं जीअं इंडिया पाकिस्तान जी त स्पेशल मैच हूंदी आहे त मां कॾहिं बि कोई बि मिस न कई आहे चाहे उहो आई पी एल में हुजे या वन डे क्रिकेट में हुजे या टेस्ट मैच में हुजे हिन करे मूंखे क्रिकेट जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं मुंहिंजो फेवरेट प्लेयर सचिन तेंडूलकर आहे सचिन जी कोई बि मैच कॾहिं बि मां मिस न कई आहे